ہاں ہم نے شروع سے ہی بہت سارے سامان فن اور دستکاری کے ذریعہ بنانے کی کوشش کی ہے ہم نے اپنے روم میں ایک قدرتی منظر والی پینٹگ بنا کر اسے دفتی اور پلاسٹک کے ذریعہ فریم کر کے لگائی ہے اس منظر میں ہمیں پہاڑ ندی اور بادلوں میں گھرے آسمان کی منظر کشی کی ہے جوکہ بہت خوبصورت اور پرکشش ہے جو بھی دیکھتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور اس تصویر کو نظر بھر کر ضرور دیکھتا ہے اور ایک اپنے لیے بھی بنائے جانے کی آرزو کرتا ہے اسی طرح ہم نے آئس کریم کی لکڑیوں سے ایک گڑیا کا گھر یعنی ڈول ہاؤس بنایا ہے جس کو بنانے کے لیے ہم نے لکڑیوں کے ساتھ گوند اور رنگین پیپروں کا استعمال کر کے اس کو پرکشش اور خوبصورت بنایا ہے اور اسے ہم نے فریج کے اوپر رکھا ہے اور ہم نے انہیں میں سے بچی ہوئی لکڑیوں کا استعمال کر کے ایک گلدان بنایا اور اس میں ارگنڈی کے کپڑے سے پھول وہ پتی بنا کر ایک گلدستہ سجایا جوکہ ہمارے گھر والوں اور دوستوں کو بہت مائل کرتا ہے اسی طرح ہم نے اور بہت سارے آرٹ اور کرافٹ کے ذریعہ سامان بنا کر اپنے گھر میں سجایا ہے جس سے یہ گھر خوبصورت وہ پرکشش لگتا ہے جس سے ہمارے ذہن پر اچھا اثر پڑتا ہے اور مہمانوں کے آنے پر ہم اچھا محسوس کرتے ہیں آرٹ اور کرافٹ کے ذریعہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ عزت میں بھی اضافہ ہوتا ہے